बे बुहुम सोलायनायनि सायाव आं बुंनो नागेरो बुहुमा थारैनो सोलायाखै नाथाय बुहुमनि थासारिफोरा सोलायदों जोंनि आबहावानि सायाव जोङो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैहोदों मानोना जोङो बुहुमनि थासारिखौ नायनानै बुहुमनि सोरगिदिंखौ नायनानै नुनो मोनोदि बुहुमाव थानाय आबहावा रोजोबथिखौ जोङो गैया खालामदों बुहुमनि बिफां लाइफांखौ दानस्रांदों बुहुमनि लैथो लैथोनि गोबां जिब जुनारखौ जोङो हमदों नाखौ हमदों हाग्रानि बिफां लाइफांखौ दानस्रांदों बिलो हाख'र हालाफोरखौ जोङो फबस्रांदों जायनि जाहोनाव आबहावानि सायाव जोबोद गोहोम गोग्लैदों आरो बे आबहावानि गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमनि थासारिफोरा सोलायदों बेखायनो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोंनि आबहावानि सोलायथायखौ जोङो थाबैनो नुनो मोनदों आरो बे आबहावा सोलायनायनि जाहोनावनो जोंनि बुहुमनि थासारिया सोलायदों आरो बुहुमनि थासारिया सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंनि बोथोरफ्रा थि गैयै जादों अखा हायै बोथोराव जोङो अखा हानाय नुलाबायदों गुसु बोथोराव जोङो बांद्राय गुसु जानाय नुनो मोनदों गुदुं बोथोराव जोङो बांद्राय गुदुंनि बिबांखौ जोङो बांनाय नुदोङो बेबायदिनो जोङो लासै लासै बुहुमनि थासारिफोरखौ जोङो सोलायनाय नुनो मोनदों आरो बेबायदि सोलायबाय थायोब्ला जोङो बुहुमनि दुंखावनाय थासारिया जुदि सोलायबाय थायोब्ला बुहुमनि दुंखावनाय थासारिफ्रा बांबाय थायोब्ला जोंनि उनाव बुहुमाव सुबुंजों लोगोसे गुबुन जिब जुनारफ्रा थांना थानायनि थाखाय जोबोद गोब्राबै जुजिनांगोन आरो बे बुहुमखौ जोङो बे सोलायनायखौ जोङो दानिफ्रायनो होबथानो सांग्रां जायाब्ला बे बुहुमा मानसिजों लोगोसे गुबुन जिब जुनार थानायनि थाखाय बेयो गोरोबथाव जानाय नङा होननानै आं सानो